हेलौ औ आदा आंनो माबा नों जौ दखानखा ना औ जौ नांगौ मोनलै आंनो ओमफ्राय जौआथ' जेन'बा माबा नाममोनलाय बे नाम्बार वानफोर ओमफ्राय ब्लेनदार सिफ्राइथ फोर फोरखौ नांगौमोन बेसेबां बेसेबां थाय ब्लेनदार सिफ्राइथ या थिनस' आसि ए होनबाथ' गोगोम जाथारबाय माथो आच्छा ओमफ्राय सबसे दाम खमसिननि जौआलाय औ ओमफ्राय सबसे दाम खमसिननि जौआ माया जागोन फालाय ए लाखजारियानोखा ना औ ओमफ्राय होनबा लोंनायावबो बांद्राय मोजां नङा नामा लाखजारियालाय ए आजिखालि बेसो बांसिन सेल जायो ना औ ओमफ्राय ना बे लाखजारियानो नाम्बार वान खाबो नामा एखदम एखेखा आच्छा आच्छा ओमफ्राय लाखजारिया बेसेबां लायो होनदों मोनलाय ओरैनो हाबाव बेसेबां लागोन ए माबा होनबा थिनस' आच्छा आच्छा बिदिनो ना होनबाथ' दामा बारा जोब जाजोब थारबाय ओमफ्राय सिगाङाव माथो एसे खममोन ब्रा बबेबा दखानाव बारा लायो बबेबा दखानाव खम लायो जौआबो

सोरनिबा सोरनिबा दखाना एसे बारासिनबो खमसिनबो बिदि लाबावोसो नामा

आच्छा आच्छा ब्लेक फानग्रा फोरबो थायो ना

औ ओमफ्राय जौआ मा दुब्लेगेटफोरबो ओंखारला बायो नामा आच्छा दे होनबालाय आदा माबा नाम्बार नाम्बार वानखौनो लांनोसै आं नाम्बार वानखौनो फुल दे होनबालाय